भट्ठा कालीबाड़ी छै ओहिमे जाइ छिए पूजा करै छिए अभी सावन महिना चलि रहल छै तऽ सावनमे तऽ लोक सोमवारिए सोमवारी जल ढारै छै भोला बाबाके एक बेर भट्ठे कालीबाड़ी चलि गेलहुँ मन्दिरमे पूजा करैलए एकबेर सिटी पूरन देवी सोमवारीमे चलि गेलहुँ पूजा कऽ कऽ चलि अएलहुँ एकबेर मोन भेल तऽ पूरन देवी चलि गेलहुँ आओर एकबेर सोमवारी एहिबेर आठगो पड़लै हँ महिनामे मलेमास लऽ कऽ तऽ आठगो सोमवारी पड़लै तऽ चारिगो चलि गेलहुँ एतऽ पूरन देवी चलि गेलहुँ एगो सिटी चलि गेलहुँ एकबेर सोमवारीमे एकबेर मोन भेल तऽ माता अस्थान चलि गेलहुँ एकबेर भेल मोन तऽ पाॅलिटेक्निक चलि गेलहुँ ओतहु छथिन मन्दिर